जीअं की मां घर में जाम सारी शयूं ठाहींदी आहियां जीअं की खटाण थी ठाहियां पापड़ थी ठाहियां खीचा ठाहियां थी या त भई चूड़ियूं आहिनि या अहिड़ो कुझु शयूं वस्तू ठाहियां थी पोइ उन शयूं वस्तू ठाहे करे पोइ उनखे नए नए नमूने सां पंहिंजो नमूनो ॾई करे उन जो नालो ॾई उन जी शइ जो विकिणण जी ठा्यांहि थी पोइ किथे मेलो समूह लॻे थो त उते वञी करे पंहिंजो स्टोल लॻाए करे पंहिंजियूं वैराइटियूं रखी करे पंहिंजो पा नमूनो ॾेखारियां थी हुते पंहिंजो रो रोज़गार जो पाण खे आइटम ॾेखारणी भई पा मां इहो उहे विकणियां थी मां हीअ ठाहियो आहे अॼ हीअ मां मिट्टीअ जो सामान ठाहियो आहे अॼ मां हीअ चूड़ियूं ठाहियूं आहिनि त उते मां इहो खणी करे उते मां बेचींदी आहियां